हिकु जनवरी ॿ हज़ार चोवीह ॿ फे फेबरवड़ी उणिवीह सौ नवे वीह सेप्टेम्बर उणिवीह सौ सतरि उणिवीह ऑक्टोम्बर उणिवीह सौ एकासी एकवीह ऑक्टोम्बर ॿ हज़ार हिकु